हँ हम अपन पसन्दीदा अखबारक अलावा दोसरो सब अखबारके पढ़ै पढ़ने छी अइ दुआरे कि की किछु एहन समा समाचार होइ छै कि हम अपन पसन्दीदा अखबार पत्रमे नहि देख पबै छियै तै कारण हम दोसरमे देखै छियै की कि शायद कि दोसर अखबारमे आओर न्यूज किछु अलगसँ देल होइ ओइ कारण हम दोसरो अखबार पढ़ैमे रूचि राखै छी आओर देल रहै छै आओर इस कारण अइ कारण हम जे छै से बहुत प्रकारके अखबार पढ़ै छी बहुत तरहके अखबार जे पढ़िकऽ हमरा बहुत सारा जानकारी मिलै यऽ किएक कि किछु एहन तरहके समाचार होइ छै जे एक ही अखबारमे नहि देल रहै छै चाहे ओ देश विदेशक होइ या खेलसँ सम्बन्धित होइ या फिर क्षेत्रीय होइ ओ जे छै से अपना जे छै से एक ही अखबारमे नहि देल रहै छै तै कारण हमरा जे छै से दोसरो अखबार पढ़ैमे रूचि रहै यऽ कि किछु किछु ने किछु भिन जे छै से ईछ ई अखबारसँ दोसर अखबारमे हेबै करतै तै कारण जे छै हम दोसरो अखबार जे छै से पढ़लहुँ दोसरके बाद तेसरो पढ़ै छी पढ़ैमे हमरा अखबार पढ़ैमे बहुत मजा आबैय अइ कारण हम जे छै से बहुत प्रकारके तीन चारि प्रकारके अखबारके पढ़ैके कोशिश कयलहुँ ओइसँ हमरा बहुत सारा जानकारी भेटै यऽ अइ कारण हम से दोसरो प्रकारके अखबार पढ़ै छी